हां बरें हां हां हां हा बरें बरें हां आमचे मेन म्हणजे आमच्या म्हापश्या शहरान व्हडले देवळ आसा ते म्हणजे बोडगेश्वराचे बोडगेश्वर हय म्हणजे तुका बगण्या सारका बरें देवूळ आसा बगी सारक्या कोणाकय दाखयल्यार अशें दाखोव शक्ता अशें तशें मोठी जात्रा भरता फेमस जात्रा आसा आयकोन जाणा आसातले पेपरार बी येता आनी म्हापशान जात्रा म्हणटात ती गोंयांत म्हटल्यार जाता ती पयली जात्रा ती बोडगेश्वराची आनी खोर्ले म्हापशा मारुतीचे देवूळ आसा तेय देवूळ बरें आसा तेच्या ओपोझीट नाटका बी जाता आतां प्रोग्राम सोंपले आता पवसाळे सुरू जाले न्हू आनी फुडे खोर्ले येयल्या उपरांत सातेरीचे देवुळ आसा गणपतीचे देवुळ आसा साईबाबाचे देवुळ आसा ही देवळां तुमकां अशी दाखोव शकता म्हणजे बरें आहा अशें की तुमचो टायमपास जालो म्हजोय टायमपास जालो बरें हा पळय सारकी देवळा आहा कसले ते आसा आमी ते हेचेर वराचेर वचनात दिसवड्यार वयता म्हणजे तुमी थंय बुकींग केले कांय दिसवाड्याचेर लागू जाता तुमी कितकेय पळय आनी कितकेय हे करा दिसावड्याचें आं दिसवडो ते पळोवया मागीर पळोवया तुमकां जासत सांगाना तुमी भायर चवकशे करात तेचे परस दोनशे पांचशे कमी दियात ना ना आमी कार्ड बी तसले कायना कॅश कॅश कितलेंय आसू शंबर रुपये जरी आसले तरी ते केश कार्ड बी आमचे तसले कांयना आनीक कितें सांगपाचे आहा तुमका आनीक कितेंं उलोवपाचे आहा आमी मागीर उलोवया आमी मागीर मेळटलें न्हू आमने सामने बरें ओके थेंक्यू मेळात तर